जेब्ला ओंखाम ओंख्रि संनायाव जों गेसखौहाय चेक खालामग्रोनांगौ कि बे मा होनो सिलिन्दार माबाफोरा लुस ना थाइद बेखौ नायनांगौ गोनां जायो ओंखाम संनायनि सिगां मानो होनबा बेयो लुस जाबा खर'आ गनानैहाय बेरफ्रुनोबो हागौ बिनि थाखाय बेखौ चेक खालामग्रोनाय जायो आरो जेब्ला बबेहायबा थांनो ओंखारो अब्ला अफ खालामनानै थांनांगौ आरो बे अन खालामनायनि अन खालामखांनायनि उनाव बे फिदिंग्राया गोरायै दं ना गुरै दं बेखौबो मोजाङै नोजोर होग्रोनांगौ आरो फायर होग्रा फायर अर ओंखारग्रा बेखौबो गुदुंफोरा लिक माने माबाफोर थाबथेदों नामा बिदिफोरखौबो नोजोर होग्रोनांगौ जायो ओंखाम ओंख्रि संनायनि सिगां आरो गेस युस खालामनाय समाव मबाइलफोरखौ इसे सांग्रां गोजानाव दोननांगौ आरो खुला खुलियै गोदाव सोराव अन खालामला बायनो नाङा आरो आरो लाइट युस लाइट बिदि खाथिफोराव थिंख्लिनि सिलिन्दार खाथिफोराव सावलाबायनो नाङा मानो होनब्ला बेयो हिट जाबा बेयो बेरफ्रुयो बेनि थाखाय इसे सांग्रांथि लानांगौ आरो जेब्ला संखाङो अब्ला एसे दिरुंफोरा बार गहोग्राफोरा एसे लिक नंगौ ना नङा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ जाहाथे गेसआ लिक जानानै ब्लास्ट जायि बायदि आरो उन्दुनाय सम बबेबा बबेहायबाफोर थाङोबा गेसफोरखौहाय अफ खालामनांगौ नोजोर होग्रोनांगौ कि माबाफोर अफ खालामनो बावदों नामा बेफोरखौ गासैखौबो अफ खालामनानै थानांगौ आरो आरो जेब्ला ओंख्रिफोराव दै होयो अब्ला दैया जाहाथे बे अर ओंखारग्रानिफ्राय ओंखारग्रायाव गोग्लैया मानो होनब्ला बेयाव गोग्लैबा सिददावोबा जोङो माबा जायो एसे दैजों मिक्स खालामनाय बायदि जायो गेस सिलिन्दारावहाय बिनि थाखाय गासैखौबो नोजोर होनांगौ गोनांथि जायो बा जोंनि जिउनि थाखायनो खहा जायो आरो आरो जेब्ला जेब्ला जेब्ला गोरलैफोर खाथियाव थायोबा गोरलैफोरखौ बादा होनांगौ मानो होनब्ला बेसोर मिथिया नङाबा बिसोरो गोदाव सोराव दैखांलाबायगोन आरो फिदिंलाबायगोन बिदिजोंबो एसे सांग्रांथि लाखिनांगौ मानो होनब्ला गोरलैफोरा मिथिया